फालांगिरि फालांगिरि जानाय सुंथायानो जाहैबाय गामियारि ओनसोलाव जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्राय असुबिदा गारि घरा मथर गारि खारनायजों लोगोसे जेनिफ्रायबो हान्था मेलानि फारसे जेनिफ्रायबो असुबिदा सुबुंआरि खुंथाइनि थाखाय दानि जुगाव फालांगिआरि खालायनो थाखाय जोंनि भारत ओनसोलाव जेनिफ्रायबो जौगानाय मानो होनोबा दानि आदुनिख जुगाव जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्राय गारि घरा जेनिफ्रायबो थांलाय फैलाय हान्थिनो हानायनि लोगोसे जेनिफ्रायबो फालांगि खालामनो जोङो गोजान लामा हान्थिनाय जों लोगोसे लामा दथ'खा गासिबो सुबुं खुंथाइनिफ्राय गाहाम हामलायथि जाहाथे मोजां जाजोबनाय थाखाय फालांगियारि खुंथाइनिफ्राय जोङो गासिबो दावगासारनो हानाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो फालांगिआरि फालांगि खुंथाइनिफ्राय जोङो जेनिफ्रायबो जोंनो बिजनेस खालायनोबो मोजां सुबिदा जाहाथे जानाय गाहाम राहा लामा जानाय लानाय जाबाय दानि जुगाव जेनिफ्रायबो लामा बिथिंनिफ्रायनो गासिबो मोजां जाजोबबाय बेनिफ्रायनो जों गामि ओनसोलनिफ्राय मैगं थायगं माइ दै फाथो बेसर आरिफोर टावन ओनसोलाव जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्राय लाबोनो हानाय जायो बेनि थाखायनो जोंनि भारत ओनसोला जेनिफ्रायबो डेभलप फालांगिरि बिथिंनिफ्राय गुबुन राज्योनिफ्राय गुबुन रायजोआव लांलाय लाबोलाय बेफार आसार गासिबो बिजिनेसनिफ्रायनो जेनिफ्रायबो जौगासारनो हायो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो जेनेबा साफ्रामबो मानसिफ्रा टावन ओनसोलाव खामानि बिजिनेस मावफैनो हायो गारि घरा हान्था मेलानि जाहाथे मोजां साक्सेसफुल दानि जुगाव बेनि बिथिंनिफ्राय भारतआरि ओनसोला जोङो भारतआरि नागरिख हिसाबै जोङो बयबो फालांगिरि बिथिङाव जोङो जौगासारनो हायो गामि ओनसोलनिफ्रायबो दाना जेनिफ्रायबो आसारखान्थि आरो जेनिफ्रायबो गाहाम हामलायथि हरनाय जों लोगोसे बेखिनिसै